دو ہزار چودہ کی بات ہے کہ جب میں ٹینھ کا اگزام دینے کے لیے ایک پین سیلو کمپنی کا خریدا اور یہ بہت ہی اچھا جو ہے چلا اور میرا اگزام بہت جس کی وجہ سے میں بہت اچّھا لکھ پایا اور خوب اچھی رائیٹنگ اور خوش خط اس پین سے میں نے لکھا جس کی وجہ سے جو ہے میرا نمبر میرے نمبرات بہت اچّھے آئے اور میں بہت اچّھے نمبر سے کامیاب ہوا اور یہ پین پورا اگزام پورا امتحان میرا جو ہے چلا